الحمد للہ پانی ہماری زندگی میں ایک بہت خاص جز ہے اگر جس طرح ہم کھانا کھا کر زندہ رہتے ہیں اسی طرح سے پانی پی کر بھی ہماری زندگی ہوتی ہے اگر ہماری زندگی میں پانی کا حصہ نہ ہو تو ہماری زندگی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے اس کو صاف رکھنے کے لیے بہت سے طریقے آزمائے جاتے تھے جس میں جس میں خصوصاً پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے ایک طریقہ جیو گھڑے گھڑا کا استعمال ہوتا ہے جس میں اس کے اندر پانی رکھ دیا جاتا ہے اور اپنے آپ سے وہ فلٹر ہو جاتا ہے اور آج کل نئے نئے طریقوں سے جیسے کہ فلٹر لگا دیا گیا ہے واٹر فلٹر لگا دیا گیا ہے اور بعض طریقوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی کو ابال کر ابال کر استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے بہت سے پرانے طریقے ہیں